प्रणाम सर हाँ ठीक छै अहाँसभ बतैऔ अहाँसभके एम्हर नेता लोकके कि हालचाल छै अच्छा मतलब गाममे नेता सभके कि हाल समाचार छै

अहाँसभके गामके मुखिआसभ नीक काज कऽ रहल छै ने बढ़िआँसँ कऽ रहल छै ने काज कोनो दिक्कतो आबैए बढ़िआँसँ काज करै छै ने

हाँ हाँ वएह वएहसभ देखिऔ अगर काज आओर बढ़िआँसँ करैए तऽ ठीक हइ बढ़िआँसँ करै हइ बहुत बढ़िआँ तऽ तऽ ओहिसभ देखिऔ काज आओर करै हइ तऽ ठीक हइ करै हइ ठीक हइ अहाँसभ देखिऔ बतैऔ हाल समाचार हुँ हँ

अच्छा तऽ अहाँ आओरके घर अहाँ आओरके गाममे अहाँ आओरके गाममे घरबार मिलल हइ कि नहि मोहल्ला आओरमे

हाँ हँ हाँ तऽ तौ हाँ आओर तऽ आओर आओर तऽ आओर कोनो दिक्कत आओर होइ छै ठीक छै तब बढ़िआँ अच्छे ढङ्गसँ काम करैए तऽ ठीक छै नेतासभ बढ़िआँ छै सभ ठीक हइ